जॾहिं कोई ॿुढो या वॾिड़ो काई बि अहिड़ी शइ या टेक्नोलॉजी जो उपयोग कंदो आहे त उन्हनि खे सम्झ में न ईंदो आहे मुखे बि पहिरियों ॾाढी दिक़त वेंदी हुई पर पोइ मुंहिंजी धीउ मूंखे सेखारईं त मूंखे सभु सम्झ में अची वियो त मतिलबु अगरि असांखे कंहिं बि वॾिड़े खे कुझु बि अहिड़ी तकलीफ अचे थी त पहिरों उनन खे सरल खों सरल टेक्नोलॉजी वारी शयूं सिखारणियूं खपेन जीअं भई फोन कीअं लॻाइबी आहे ऐं वॉट्सअप थी वियो हिते हुते फोटूं मोकिलण जो थी विया त इहो सभु त अचिणो ई खपे माण्हुनि खे कंहिं बि वॾिड़े खे बि या नंढे ॿारनि खे बि त अचिणो ई खपे ऐं इन खे आसानु करण लाइ असां पाण पंहिंजे वॾड़नि खे अगरि सेखारियूं उन्हनि सां वेही ॻाल्हायूं उन्हनि खे ॿुधायूं की कंहिं शइ कीअं थी हले कीअं थी कमु करे त असां हुन खे आसान बनाए था सघूं